سر کیا میری بات اولا سروس میں ہو رہی ہے سر میں نے ایک اولا کیب بک کیا ہوں اور میں اِس پر نکل بھی چُکا ہوں کچھ دور ہی سفر کیا کہ آپ کی گاڑی بند پڑ گئی اب آپ بتائیں میں کیا کروں اور مجھے ارجنٹ ابھی میٹنگ میں جانا اور پلس میں یہ گاڑی کمفرٹیبل بھی نہیں ہے سیٹ پھٹی ہے اور گاڑی کی ونڈو بھی نہیں کھل رہا کبھی آپ کی گاڑی آواز کرنے لگتا ہے کبھی بریک پھسنے لگتا ہے اب تو گاڑی ہی بند ہو گیا اور آپ کا یہ ڈرائیو بھی اچھے سے ڈرائیونگ نہیں کرتا ہے کیا آپ اِسی طرح کے سروس دیتے ہیں سر ابھی کے ابھی مجھے دوسری گاڑی کنڈیشن میں چاہیے ابھی فوراً آپ مجھے گاڑی بھیجیں مجھے ایک ابھی میٹنگ کے لیے اتنی لیٹ ہو رہی ہے اور مجھے کس طرح وہاں پہنچنا ہے اب آپ بتائیے ہم کو آپ کی گاڑی یہاں بند پڑی ہے نہ ڈرائیور آپ کا کچھ کر پا رہا ہے کیا آپ اِس طرح کا سروس دیتے ہیں کسٹمر کو آپ کی گاڑی کی کنڈیشن ایک دم خراب ہے ایک دم خراب ایک پرسنٹ بھی کنڈیشن صحیح نہیں ہے آپ کی گاڑی کی آپ بتائیے اِس طرح کا کون کنڈیشن میں رکھتا ہے ابھی مجھے ارجنٹ میٹنگ میں جانا ہے میں کس طرح جاؤں آپ اِس چیز پہ غور کریں اور اُس پر دھیان دیں آپ گاڑی کو جو بھی گاڑی آپ کے کسٹمر آتے ہیں وہ کنڈیشن میں گاڑی دیں گاڑی آپ کی پوری کنڈیشن میں ہونی چاہیے اُن کا بریک دیکھیں اُس کا ہارن دیکھیں اُن کا سیلف اسپیڈ دیکھیں سارا چیز دیکھیں ابھی گاڑی بند پڑی ہے یہاں میں کھڑا ہوں اب میں کیسے جاؤں تو سر اِس چیز پہ آپ ذرا دھیان دیں اور ابھی کے ابھی مجھے ایک گاری کنڈیشن والی مجھے بھیجیے مجھے میٹنگ میں جانی ہے دور دیر ہو رہا ہے مجھے